म्हजो आवडीचो खेळ म्हजो आवडीचो खेळ हो लोगोर्यो लोगोर्यो हो खूब पयलींचो खेळ आतां सहसा कोण खेयळेळो दिसना आनी भुरगीं चडशीं तो खेळ खेळोकूं वचय बी ना किद्याक फक्त मोबायल घेवन पडलेली आसता म्हाका तो खेळ आवडटा पळोवपाकूय आनी खेळपाकूय पूण तातून एक जाता की मार बरो पडटा बॉल आसता तो जेन्ना लकोरयांचेर मारता लकोर्यो म्हणल्यार तितून एक टायल्साचे कुडके दवरताले आमी आनी तेजेर सात अशी एक आमी ल्हानपणा म्हणटाली